मैंने पहला प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ख़रीदा था अमेज़ॉन से मैंने अपना होम टूल मंगवाया था उसमें मैंने चेयर मंगवाई थी और एक स्टूल मंगाया था चेयर और स्टूल मंगवाया था तब जब मैंने उसको आर्डर किया था तो वो मुझे सात दिन क अंदर डिलीवर हो गया था और मैंने जितना पैमेंट भी उसकी जो रेट थी वो भी दूसरों से कम थी और जल्दी मुझे डिलीवर हो गया था तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मैंने बुक किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मुझे जल्दी डिलीवर हो गया तो मैं इससे बहुत खुश हूँ